میرے خیال میں نیوز میڈیا دیہی علاقوں کے بارے میں بہت سارے مسائل دکھاتا ہے لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس پر میڈیا میں بات نہیں ہوتی ہے خاص طور پر دیہی علاقوں کو لے کر میڈیا میں بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں جیسے کہ غریب لوگوں کی عام زندگی کے بارے میں وہ لوگ نہیں دکھاتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ چھپاتے ہیں اور ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے جس سے ان لوگوں کی معاشی حالت یا ان ان لوگوں کی عام زندگی جو گزرتی ہے اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور کیسے اور کیسے وہ لوگ زندگی جیتے ہیں بہت ساری سرکاری کمیاں ان کے پاس پائی جاتی ہیں جس پر میں ہمارے میڈیا یا پھر نیوز میڈیا میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے ان سارے مسائل پر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے اور نیوز میڈیا والوں سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ دیہی علاقوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دکھانا چاہیے تاکہ جو باہر کے لوگ ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور ان پر غور کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں